हमारे क्षेत्र के अस्पताल में भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण हमारी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक दिन मेरा बच्चा बीमार हो गया था मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया तो हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ होने के कारण मेरे बच्चे को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके कारण मेरे बच्चे को और मेरा बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया और कई समस्या होती है जैसे भीड़ भाड़ होने के कारण संक्रमण फैलने का ख़तरा अधिक रहता है जैसे कोरोना जैसी महामारी के अंदर एक दो सरकार द्वारा दो गज की दूरी का एक नियम चलाया गया था कि अगर भीड़ भाड़ होने के कारण कोरोना ज़्यादा फैलता था एक दूसरे के संक्रमण होने के कारण कोरोना फैलता था सर्दी ज़ुखाम आदि कई बीमारियों के संक्रमक बीमारी होती हैं जो इंसान के संपर्क में आने पर ही फैलती हैं जय अगर कम दूरी बनाए रखते हैं पेशेंट कितने पेशेंट से कम दूरी बनाकर रखते हैं तो इंसान में बीमारी होने की चांस अधिक रहते हैं अतः हमें बीमा में बीमारियों से लड़ना है तो हमें अस्पतालों में भीड़ भाड़ कम क भीड़ भाड़ को हमेशा कम रखना चाहिए एवं संक्रमित रोगियों को ही अस्पताल में रहने का रहना चाहिए और असंक्रमित रोगी में स्वस्थ व्यक्ति हमेशा अस्पताल में बहुत ही कम रहना चाहिए और अस्वस्थ व्यक्ति को यह अस्पतालों में रखना चाहिए आदि ऐसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है